میں ہسپتال جانا پسند کرتا ہوں کیوں کہ وہاں ماہر ڈاکٹر اور جدید علاج موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے میں گھریلو علاج پر بھی یقین رکھتا ہوں مثلاً سر درد کے لیے میں ادرک کی چائے پیتا ہوں جو بہت فائدے مند ہوتی ہے زکام کے لیے شہد اور ادرک کا قہوہ بناتا ہوں کھانسی کے لیے شہد اور کالی مرچ کا استعمال کرتا ہوں پیٹ کی خرابی کے لیے سونف اور اجوائن کا پانی پیتا ہوں بخار کے لیے تیز پتوں کا قہوہ پیتا ہوں یہ تمام علاج گھریلو پر گھر پر آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور اکثر مؤثر ثابت ہوتے ہیں